जों गोदो उन्दैनिफ्रायनो दुब्लि बारियाव मेसेंनि दैज्लां बोथोरनि आबाद मावनायखौ नुबोगासिनो दं दा बे गोदो आलिफ्राय साथि बोसोरसोनि आगोलनि बाथ्रा साथि बोसोरनि आगोलनि आबाद मावनायफोरखौ जों जा नुबोदोंमोन जेबो माबा गैयामोन बे समावथ' ट्रेक्टर होननायानो गैया ट्रेक्टरानो फैफेराखैमोन बे नांगोलजोंनो जि हयसै आरो जेबो बिदि इउरिया हासार होनाय माबा माइफ्राव दै सारनांगौ अबावबा मुलि सारनांगौ बिदिबो जेब्बे जों नुबोयाखैमोन नेचारेलि ओरैनो दुब्लि बारि मेसें बोथोरब्ला एवनानै आसु माइ फोयोमोन फाथो फोयोमोन सबाइ बेसर बेफोरखौ जों नुबोदोंमोन बेफ्राव खुनुबायदि माने बे आरटिफिसियेल होननाय जेबो गैयामोन आर बे समनि माइफ्रा बेलेग बेलेग जाथनि माइमोन जेरैबायदि जोसा माइब्रा माबा आसु माइ बावा माइ बरबिथिया अनेख माइ दंमोन दा बे दा दा जों दा बे दा जों मोनबाय दाथ' मावनायफ्राथ' नांगोलथ' गैलायानोसै बुंनो थाङोब्ला गासिबो ट्रेक्टरानो जाजोब्बाय आर बिनिफ्राय माइफ्राबो गोदो जि माइ दंमोन दा बे बे माइफ्रा फ्राय गैलायानोसै माथ्र' बावा माइखौ एसे नुनो मोनबावो आमफ्राय जोसा माइखौ नुनो मोनो माइब्रा माइखौ नुनो मोनो आमफ्राय आसु माइखौ नुनो मोनो बाखि माइफ्राथ' फुलफाख्रि फुलफाख्रि हरु गुथिया बर गुथिया होननाय अनेख माइ दंमोन दा बेफोर गैलिया दा माबा हनै रनजित माबा माबि आयजं फायजं बहुद बेलेग बेलेगसो फैजोब्बाय बेफोर जाबाय गासिबो फरिबरथन आरो दाथ' नांगोलफ्रानो गैला नांगोलजों एवनायानो सब माबायानो गैला आरो ओमफ्राय दानि आबादफ्रा गासिबो मुलि होआब्लानो माने हासार होआब्लानो जाला मुलि होआब्लानो जाला नङाब्ला मुलि होआब्लानो सारिय' उफाले माने एम्फौ एन्लाया आख्रमन खालामनानै नों जा मोननांगौमोन जा खस्थ' खालामदोंमोन बेफोर आबादखौ जों मोननो माने मोनहैजोबनो हाया बिनिखायनो जों मुलि होथारनांगौ जायो जेरैबादि आगोलाव जेबो मुलिबो होनाङामोन दा खिन्थु मुलि होआब्लानो जालिया बेबादि फरिबरथनखौ जों मोन मोनबाय